पेपर में त सभु सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दे जी चर्चा थींदी आहे जीअं शिवरात्री आहे त शिवरात्री जो ॾेखारींदा आहिनि इलाही और गुरुद्वारे जो ॾेखारींदा आहिनि जीअं माघपूर्णिमा जे पूर्णिमा जे ॾींहुं गुरुद्वारे जो पूरो ॾेखारींदा आहिनि तरह तरह जे सभु तीअं बंगालियुनि जो दुर्गा पूॼा आहे त दुर्गा पूॼा जो ॾेखारींदा आहिनि ऐं ऐं उनखे मतिलबु वधिकतर त पॉलेटिक्स जे बारे में ई ख़बरियूं हूंदियूं आहिनि